अन्दलाजों दाउजोंखौ संनो मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो अन्दला दाउखौ दाउखौ एवग्रोनानै दै होनानै अन्दलाखौ उरनानै होयो आरो नारजि अमाखौबो मोजां मोनो संनो जानोबो जेरावखि जाया आंखौ संहोयो लोगोफोराबो लिंहरनानै आंनि संनायखौ गोथाव मोनो होननानै संहोयो न'नि मानसिफोराबो संहोबाय थायो जानो मोजां मोनो होननानै दिनै जेरावखि थाङा खाना जानाय समावबो लोगोफोरा संहोयो नारजि अमा अन्दला दाउ बेफोरखौबो संहोयो संनायाव गासैखौबो होजोबनाय जायो संख्रि थाव संख्रि फानलु हाल्दै जिरा मस्ला गासैखौबो होनाय जायो जायखिजाया ओंख्रिखौनो सङो संनाया जानोबो मोजां मोनो बिदिनो न'खरनि मानसिफोराबो सोंहरबाय थायो संनाय जायो मोजां मोनो संनो अन्दला दाउ बेफोरखौबो संनाय जायो नारजि नारजि अमाखौबो संनाय जायो गासैखौबो संजोबनाय जायो आरो